जी हाँ मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक तो सीखा है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी समय उस समय की बात है कि मैं कपड़े ख़रीदने के लिए मार्केट गई हुई थी अपने मित्रों के साथ और उस समय मेरे बैग में कुछ पैसे रखे हुए थे जो कि मैंने ऊपर वाले पॉकेट में रखे हुए थे और बैग मैंने पीछे टांगा हुआ था और मैं मार्केट में दुकानों पर कपड़े देख रही थी तभी जब मैंने अपने लिए कपड़े पसंद कर लिए उसके बाद जब मैं पैसे देने के लिए मैंने अपना बैग आगे कर किया और पैसे निकाले तो मैंने देखा कि उसमें पैसे नहीं थे तो हुआ यह था कि जो मेरी ऊपर वाली पॉकेट थी बैग की उसमें से किसी ने आसानी से चेन खोल कर पैसे निकाल लिए थे और उस वक्त मेरे पास लिमिटेड पैसे ही थे तो मुझे इतना दुःख नहीं हुआ बट यदि किसी के पास ज़्यादा पैसे होते उस समय मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो वह भी चले जाते तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है